जोंनि नर्टटिसावहाय नर्थइस्ट बा जोंनि बे ओनसोल बिटिआर जेनबा जोंनि आसाम रिजनावहाय गोबां जाग्राफोर भेराइटिसनि जाग्रा दङ आरोजोंनि जे जाग्रा आदारफोरा बेसिकेलि जोङो नेसार जेनबा बिदिनो नेसारेल बिदिफोरखौ बांसिन जायो जेनबा जोङो बर'फोराहाय नारजिफोरखौ जानानै मोजां मोनो नारजि आरो जोंनाहाय बर'आवनो जाग्राफोराहाय गोबां भेराइटिनि दङ जेनोबा अनला ओंख्रि आरो गोबां बस्थु दङ ओह जों जों बांसिन ओह जोंनि बे ट्राइबेल जोंनि बे नर्टटिसाव बांसिन ट्राइबेल दं नालायथ' जानायफोरा अलमस्ट सिमिलार जायो एखे जायो औवा मेवा बेफोरबो जोंनि नर्टटिसावहाय मुंदांखा आरो ओम जोङो फेस्टिभेल टाइमआवबो गोबां जानाय लोंनायनि थाखायनो मुंदांखा जोंनि जोंनि बे नर्थ इस्ट बा आसाम आसामनि फेस्टिभेलआ बांसिन जानाय लोंनायनि सायाव जायो बा आबाद खालामनायनि उननि फेस्टिभेल बिदि जायो जेनबा माघो माघोआवहाय जोङो भेरायटिनि भेरायटिस फिथाफोर बानायो बेफोरबो माइरंनिफाय बानायजोबो आरो बेलेग जेनबा बेलेग स्टेटफोरावबो बिदिनो बेलेग बेलेग गावबा गाव गावबा गाव बानायो आरो जों हम हमना लायोबा दानि जुगाव जोंनि लकेल जाग्राफोराबो टुरिसफोरनि थाखाय फेमास जाबाय आरो जों बिदि हटेलफोरावहाय ओह आगोलनि आगोलनि जुगनि कमपियारखौ दानि जुगावहाय जोंनि बर'नि बा ट्राइबेलफोरनि जानायफोरखौहाय गोबां बा गोबां आलादा मानसिफोराबो मोजां मोनो दानि दाना बा एकसेब खालामो बिसोरबो ट्राइ खालामो दा जोंनि अनला ओंख्रिफोराबो मुंदांखा जाबाय आरो अमा बेदर बेबो मुंदांखा मानि बेखौबो जायो बहुथआनो आरो बिदिनो गोबांफोर ओंख्रिफोर दङ आरो फिथाइ सामथाइआबो जोंनि जायगायावहाय गोबां एबेलेबेल आरो जों आबाद खालामो फिथाइ सामथाइनिबो पर इगजामफोल जोंनाहाय ओम भुटान बरदार खाथिना बे भुटाननिफायनो कमला बोथोराव कमलाफोर गोबां फैयो लामाफोरावबो दा बैग्रिनि सिजेन बैग्रि बैग्रिबो मोनो बैग्रिखौबो दाना भेरायटिसनि गायो आरो लकेल बैग्रिबो थायो बिदिनो गोबां बस्थु मोनो आमफाय जानाय लोंनायावहाय बिदि जेबो माबा गैया एबेलेबेल मोनो आरो बिदिनोसै